आं बाथौवारिनि सुबुं जानानै बाथौ धोरोमनि मेथाइखौ रोजाबनो बांसिन मोजां मोनो बे मेथाइफोरनि गेजेराव जेरै मंगलबार गोथार बाथौ साननि आर'ज रोजाबनाय जायो बे रोजाबनाय देंखोआव जोंनि धोरोमनि बा बाथौवारिफोरनि मंगलबार सानाव मा मा खालामनानै मा माबोरै इसोरखौ सुंदिहरो बिनि फारसे फोरमायनांनाय ओंथि दङ बे ओंथिफोरखौ लानानैनो बे मेथाइखौ सुजुनाय जादों जेरै धोरोम सिबिनायाव गोथार मंगलबाराव मा मा खामानि मावनानै गोथार खालामनांगौ बाथौ सिबिनायाव जेरै बाथौखौ गोथार दै सान्थिजों थारनानै धुब धुना आलारि बाथि बिबार होनानै गावनि न'खरनि मोजां गाज्रि स्नि सानाव जालांनाय दाय दोफोन गेन गोरोन्थि बेफोरखौ लानानै जोङो बे गोथार मंगलबार सानाव आलारि बाथि सावनाय जायो लोगोसे न'वाव आलारि बाथि सावखांनानै जोङो गामिनिनो रायजो नि थानसालियाव गामिनि गासैबो गेदेर गोलाव सुबुं गोथारि आसारि लोगोसे ज' जानानै बे गोथार बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामो बे आर'ज खालामनायावबो जोङो गोथार आसारि गासैबो गामिनि गथ' गथाय सुबुंफोरा खौसे जानानै स्नि सानाव जालांनाय गा गासैबो दाय दोफोनफोरखौ जोङो निमाहा बियो जाहाथे आरो न'खरनि इयुन जिउ संसार जानायाव बिसि फिसा गथ' गथाय बयखौबो अरायसम रुजु रुमु आलो गोजोनै संसार मोनजानायनि आरो गथ' गथायफोरा लेखा फरा गोग्गो देहा दानो हायो मोजाङै मोजां इसोरनिफ्राय बोर मोन्नानै जा थांखि लानानै खामानि मावनो आवगायदों बे थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो गोथार मंगलबार सानाव गावनि न'खरनि संसार जानायखौ मोजाङै मोजां लाखिथों होन्नानै आफा इसोर बोराय बाथौनियाव बोर बियो